अच्छा किस में से किया है अभी तक बी ए किस से किया है उसका फारम और निकलता है जुलाई में फॉरम अप्लाई कर लीजिएगा और फॉरम अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद कुछ ग्रेजुएट का वो पी जी हो जाएगा आपका और उसका जो फ़ीस है वो दो हज़ार रूपये है और उसका काउंटर पर कॉलेज में आ कर किसी ने जमा करवा के जो है अभी उसका डेट उसकी डेट रहेगी अभी पच्चीस तारीख़ तक उसको जो है आप तीस तारीख़ के अंदर अंदर में उसको किसी भी दिन आप जा के उसको करवा दीजिए जमा और जो है जी और उसको जो है उसके बाद अपना एडमिट कार्ड प्रवेस पत्र वग़ैरह विद्यालय से बनवा लीजिए आप हो जाएगा आपका तो अभी कहाँ पर रहते हैं आप लोग जी हाँ मिर्ज़ापुर ज़िले में रहते हैं कहीं रहते हैं मिर्ज़ापुर ज़िले में रहते हैं अच्छा बाहर के तो नहीं है ना अच्छा नहीं नहीं हो जाएगा एडमिसन हो जाएगा आपका ठीक है वैसे सीट बहुत ज़्यादा सिम सीमित हैं लिमिटेड सीट हैं ज़्यादा लोगों की जगह नहीं है उस में बचा हुआ टोटल पच सौ स्टूडेंट कुल एडमिसन होना था लेकिन जो है कि वो अब बीस पच्चीस स्टूडेंट की जगह ख़ाली बाक़ी रह गया है बाक़ी लगभग लगभग अब सब जो है भर गई है जगह हो जाएगा लेकिन ये है कि थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि नहीं तो फिर फारम आपका जमा नहीं हो पाएगा अगर देर सवेर आप करेंगे तो हाँ किस विषय से करना चाहते हैं बिसय तो मान के चलिए कि हिंदी है अंग्रेज़ी है अर्थशास्त्र है गणित है और राजनीति सास्त्र है बहुत सारे विसय हैं जिस विषय से आप करना चाहिए हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है आपका क्या इंटरेस्ट रहे आपको क्या पढ़ना है बात कुल मिला के वो है ना हिंदी से कर लीजिए आसान पड़ेगा इंग्लिस है साइकलॉजी ले लीजिए मनोविज्ञान और गणित ले लीजिए गणित ये सब सही विषय हैं हो जाएगा ठीक है यही है अब सवेरे के समय में क्लास चलती है इसकी सवेरे के समय में जो है वो क्लास चलेगी सात से ले कर ग्यारह बारह सात से बारह क्लास चलती है विद्यालय में उसके बाद वो एडमिसन हो जाएगा आपका ठीक है फारम जितना जल्दी से जल्दी मंगा लीजिए उतना अच्छा है आपके लिए फॉर्म जितनी जल्दी से जल्दी मंगा लेंगे उतना सही हो जाएगा